हम रेस्टुरेन्टमे कॉल केने छी हमरा रोटी आओर परवलके सब्जी लेबैके अछि एकरा साथ साथ कोनो ऑफरो अछि ऑफर अइ तऽ हमरा मिठाइमे रसगुल्ला लेबैके अछि अहाँकेपर डिलेवरी ब्यॉय आयत तऽ हम ओकर पैसा दअ देब एकर एड्रेस अइ क्वारी मदर सीतामढ़ी